अज्ज सबेरै बापू होर आए ऐहें पुत्तरा टीवी गै लाई दे मिगी ऐहें अ लाई दित्ता टीवी लैता सर्हैना ते लेटियै अपने ते दिक्खदे रेह् घंटा खंड ते साढ़े लोक जेह्के ना पैह्लें जमानै साढ़े बुड्ढै बंदे जेह्के इनेंगी फोन चलाना नेईं औंदी जाच ते अ इनें ई मतलब अपने टीवी लाई दित्ते दा होऐ ते अपने सर्हैनै लाइयै अपने इंया दिखदे रौहंदे ते फोन चलाने दी जाच निं औंदी ऐ इनेंगी ते भी उऐ टीवी अग्गें बेही जंदे नी अपने घंटा खंड ते दिखदे रौंहदे अपने कदें ओह्का ड्रामां दिक्खा दे कदें ओह्का ड्रामां दिक्खा दे ते चैनल चेंज़ करना होऐ ते आवाज़ देइयै आक्खी ओड़दे की बच्चा चेंज़ करी ओड़ेआं ते जादै बुड्ढे साढ़े लोक ना एह् मतलब ड्रामें घट्ट गै दिखदे जादै दिखदे न्यूज़ न्यूज़ फलानी जगह केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा बस इयै चीज़ सुनदे जादै बाकी फिल्मां दा शौंकी होंदा निं ऐ पैह्ले पैह्ले जमानै ई मतलब साढ़ा म्हल्ला ऐ इक्क टीवी हा खाल्ली पूरे म्हल्ले दे लोक मतलब उत्थें गै जंदे ओड़ी मतलब उंदे घर गै जंदे ओड़ी हे म्हाराज रामायण दिक्खने गी पैह्ले पैह्ले जमानै च रामायण बड़ी चलदी ही आं ते ओह् बुड्ढे लोग जादै मतलब बच्चे जनानियां बुड्ढे मतलब ओह् रामायण दिक्खनै गी जंदे उठी हे ऐहा साढ़े म्हल्लै मतलब इक्कै टीवी हा आं ते जां मतलब रेडियो पर खबरां सुननियां अज्जकल रेडियो बी बंद होई गेदे ते अज्जकल स्आनै बंदे फोन ते होंदे निं ऐ इंदे कोल इंदे कश अगर होङन फोन ते चलाने दी जाच निं औंदी ते उऐ भी टीवी गै दिखदे आइयै टीवी लाई दित्ते दा अपने आराम कन्नै दिखदे रौहंदे